دو لاکھ دو ہزار انیس پانچ لاکھ سات سو بیس سات لاکھ اٹھارہ سو چالیس دس پچیس ہزار سات سو چودہ